हाँ जी मैम बोलिए क्या सहायता कर सकती हूँ मैं जी मैम मिल जाएंगे न एक बाइक बाइक का पाँच सौ रुपये चार जी चार बाइक के दो हज़ार रुपये चार्ज कितने दिनों के लिए चाहिए मैम एक महीने के लिए एक महीने का आप मतलब एक महीने का ले रहे हो चार बाइक तो आप दस हज़ार रुपये दे मैम अब एक महीने के लिए चार बाइक दे रहे हैं तो इसमें कम ज़्यादा क्या बात है हाँ तो इस्टुडेंट होकर के तो दस हज़ार रुपये बताया मैंने आपकी बात भी सही है पर आप भी सोचो ना चार बाइक ले कर जाओंगे आप एक महीने के लिए तो इसमें हमारा नुकसान नहीं हो जाएगा ठीक है एक हज़ार रुपये कम कर देती हूँ मैं इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा नहीं न मैम इससे ज़्यादा कम नहीं हो पाएगा क्योंकि चार बाइक ले कर जा रहे हो न तो उस हिसाब से हमको भी तो होना चाहिए नहीं नहीं सात सात हज़ार नहीं आठ हज़ार रुपये दे देना आपने फ़ाइनल तो इस्टुडेंट होकर के हम भी इतना ही कर रहे हैं और आप भी समझ नहीं पा रहे आठ हज़ार रुपये दे देना आपने

मैम आपको डाक्युमेंट्स देने पड़ेंगे आधार

जी जी